बिहार जे कहबै आदमी अगर बिहार नहि आएल छै ओ सब एकबेर बिहार आउ बिहारमे बहुत तरह तरहकेँ घुमैके चीज छै जलालगढ़ हो गेलै जलालगढ़मे बड बढ़िआँ मंदिर छै मंदिर छै जेकि पूजापाठ करै लऽ जाए छै घुमै लऽ जाए छै बिहारमे बहुत सारा बहुत जिला छै उनतीस जिला छै उनतीसो जिलामे तरह तरहकेँ मंदिर छै पहाड़ छै नदी छै झरना छै अच्छा अच्छा चीज छै जेकि आदमी लोग बाहर से यहाँ पर देखै लऽ आबै छै आबै छै बिहार बिहारमे एक सिटी मंदिर छै माँ भवानीके वहांँ पर पूजापाठ करल जाए छै अच्छा तरहसँ आ ओकर बगलमे नदी भी छै नदी मतलब बहुत छोटी मतलब गङ्गा बोलल जाइ छै नदीके गङ्गा बोलल जाएत छै ठीक ने गङ्गा नदीमे मछली आएल छै मतलब जे बड़ी गङ्गामे मछली रहै छै ने ओ सब यहाँ भी कभी कताल देखै लऽ मिलै छै बिहारमे बिहारके मतलब एक अलग ही अंदाज छै यहाँ पे बिहारी जब हिन्दी ठेठी इंगलिश हर तरह कऽ भाषा बोलल जाय छै हर तरह कऽ आदमी यहाँ रहल जाय छै मिल जुलि कऽ रहै छै मतलब एकता सब आदमीमे एकता रहै छै ठीक ने संस्कृत ई बिहारके संस्कृत भी बहुत अच्छा छै मतलब हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई सब मिलके रहै छै आ सब मिलके अपन धार्मिक संस्कृतिके सम्मान करै छै हमसब हिन्दू छियै तऽ मुस्लिम कऽ सम्मान करै छै मुस्लिम छै तऽ हिन्दू कऽ सम्मान करै रामनवमीमे अगर यात्रा निकलै छै यात्रा निकलै छै तऽ मुस्लिम भाइ सब जे छै ओ हमर मतलब रामनवमीमे हमरा सबकेँ देल जाए छै संस्कृति मतलब ओएह भेलै कि हमर अपन अपन भाषा प्रयोग करल जाए छै भाषामे भाषा मतलब हमरा सबकेँ संस्कृत हिन्दी उर्दू बंगाली हर तरहकेँ भाषा यहाँ पऽ बोलल जाय छै सबसे बढ़िआँ बोलल जाय छै हिन्दी और संस्कृत संस्कृत भी मतलब बहुत अच्छा बोलल जाय छै ओकर बाद मैथिली मैथिली अक्सर लोग मैथिली यहाँ पर बोलल जाय छै लोककला लोककला भी बहुत बढ़िआँ चीज छै यहाँ पर यहाँ पर तरह तरह कऽ कला छै नृत्य कला मतलब गायक सिङ्गर डान्सिंग हर तरहकेँ यहाँ पर चीज करल जाइत छै जेकि एकबार जे भी लोग बिहार नहि आएल छै ओ सब बिहार आबू आओर यहाँ बिहार घुमु बिहारमे घुमै खातिर बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै हमहूँ सब मतलब यहाँकेँ यहाँकेँ लोग भी जे बाहरसँ आबैत छै ओकर सम्मान करल जाइत छै पूजापाठ करल जाइत छै मतलब जे बाहरसँ आबैत छै ओकरा भगवानकेँ दर्जा मानल जाइत छै बिहारमे आओर अच्छासँ सम्मान करै छै घुमाओल फिराओल जाइत छै बहुत बढ़िआँ मिलै छै आ संस्कृत अच्छा